یوگ ہمارے لیے بہت اہم اور فائدہ مند ہے میں روزانہ صبح جلدی اٹھتا ہوں اور فجر کی نماز پڑھتا ہوں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں یوگ کرنا شروع کر دیتا ہوں اور میں روزانہ ایک گھنٹہ یوگ کرتا ہوں یوگ میں بہت سی مختلف قسم کے آسن ہوتے ہیں جس میں سے ہر آسن کا اپنا ایک الگ فائدہ ہوتا ہے میں کئی طرح کے آسن کرتا ہوں ایسے میں پہلے آدھے گھنٹے تک مراقبہ کرتا ہوں اس کے بعد میں پرنیام کرتا ہوں پھر اس کے بعد میں تھوڑی دیر اپنے پیر اوپر اور سر نیچے کر کے یوگ کرتا ہوں اور یہ آسن میرے یوگ میں میری بہت مدد کرتے ہیں اور یوگ کی مشق میں اہم کردار ادا کرتے ہیں